تعلیم ضروری ہے تعلیم کو عام کرنا ہے اس کے ساتھے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فرد کو شخص کو روزگار کے مواقع حاصل رہنے کے لیے پورے مواقع اس کو فراہم کرنا کہ اس کو فروغ دینا خود حکومت بھی ذمّہ داری لینا اور جو متمول حضرات ہیں رؤسا ہیں رئیس حضرات ہیں دولت مند دولت و ثروت رکھنے والے افراد ہے ان لوگوں کو توجہ دلانا ان کو دلا کر ان کو راغب کر کے چھوٹے چھوٹے صنعتیں قائم کرنا تا کہ ان لوگوں کا اہمیت بتانا کہ جولوگ اس سے منسلک ہو کے ان کو روزگار حاصل ہوتا وہ کتنا سماج کے لیے بہتر ہے کتنا بھلا کام ہے رفاءِ عام کا کام ہے اس کی اہمیت کو بتانا صرف اس میں اس کو توجّہ دلانا اس کی اہمیت کو بتانا روزگار کے مواقع فراہم کرنا جو ماہرین جو تعلیم یافتہ لوگ ہے تو روزگار کے کیا کیا مواقع ہے اس کے باضابطہ اس کے کونٹراسٹس ٹولس بنا کے بچوں میں شعور بیداری کرنا اور اور اور والدین کو بتانا کہ اچھی تعلیم دینا اور ان کے مواقع پیدا پیدا کر کے ان کو روزگار سے لگانا تو لوگ نمونہ ان کو دیکھ کے جو ہے سو دوسرے بچوں میں بھی ترغیب ہو اس سے کئی چھوٹے صنعتیں بھی قائم کرنا یہ قیادت میں بھی یہ بات کی ذرا ضرور قیادت کرنے والوں کی بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے مواقع جو ہے سو فراہم کرنا لوگوں کو جو ہے سو سہولت پہنچانا فیسیلیٹیٹر بننا اور جبھی جو ہے سو ہمیں یہ کامیں جو ہے سو کر کے ہم جو ہے سو آگے بڑھ سکتے ہیں اس میں اور یہاں پر اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں بتانا یہ تعلیم اور ہنر مندی میں آگے بڑھنا تو یہ خوشحال زندگی بن سکتی اور طلباء میں قائدین کو ہو یا طلباء کو ہو یا پڑھنے والوں کو لیے سب کو نوجوانوں کو جو مسائل آج کل میں جو میری نظر کے لحاظ سے میرے خیال میں آج کل جو ہو رہا ہے لوگوں میں صبر ختم ہو گیا اور عالمی اقدار کو ان لوگوں اس سے لا علم ہے اور جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کر کے قتل تک جو آج کل جو عام ہو جا رہا ہے تو اس کے اس کے نقصانات بتانا جھگڑے سے آدمی ترقی نہیں ہوتی اس کے تنزلی ہوتی ان ترقی نہیں کرتا ان ناکام ہو جاتا تو یہ چیزوں کو بتا نقصانات کو بچانا کہ لڑائی جھگڑا سے دور رہنا اس کو جو ہے سو مصروف رکھنا یہ ضروری ہے